हैलो हां हैलो सिंगर होर बोला दे अच्छा सिंगर साह्ब तुसेंगी पता तुसें पिछले साल बी साढ़े कन्नै फन्क्शन लोआए हे ते मै फन्क्शन आई गेदे दो त्रै उं'दी बुकिंग होई दी ते उं'दी अपॉइन्टमेंट होई दी ते ओह् सनाओ तुस केह् मतलब तुस रेडी न तुसें नेईं ना कोई कम्म ऐ अच्छा अच्छा थुआढ़ी टीम दे बंदे किन्ने न सारे तुस अच्छा बीह् पंजी इन्ने केह् करने तुस कोई दस बंदे पाई लैएओ ते पैह्ली मेई गी साढ़ा फन्क्शन आवा'रदा कटरा दोमेल कटरा दोमेल हां उत्थे सिन्गिंग दा प्रोग्राम ऐ गाने दा ते नच्चने आह्ले बंदे बी होने चाहिदे दो चार हां ते तुस नच्चने आह्ले बंदे बी पाई लैओ कोई तिन हारे बाकी तुस सनाओ रेट उसदी चाहिदे कोई ओह् आवा'रदा जम्मू हां ओह् ती ओह् ती कोई पंदरां ठारां बंदे चाहिदे सनाओ बीह् गै पाई लैएओ सारे पाई लैएओ हां ब देसी प्रोग्राम बी हे उत्थे देसी प्रोग्राम आह्ले बंदे बी लोड़दे न डोगरी डोगरी डोगरी सिंगर चाहिदा इक बन्दा तुस ते पंजाबी दे न डोगरी दा बी चाहिदा इक अच्छा ते सनाओ केह् स्हाब कताब लैंदे तुस

प्रोग्राम ओह् इक दिन ऐ रातीं दा हां तुस पैसे सनाओ नी पंजी ठीक ऐ जां त्रीह् देना अच्छा पंजी ज्हार ठीक ऐ ना डन ऐ अच्छा ते कोई नेईं तां फेर तुस ना ओह् बुकिंग नि करी ओड़ेयो होर कुदै ठीक ऐ हां ग्याहरां तरीक ठीक अट्ठ बजे स्टार्ट होना फन्क्शन तुस किन्ने बजे पुज्जी जाह्गे शामी शामी रातीं दा अच्छा अच्छा ते म्यूजिक सिस्टम उत्थै कैंट चाहिदा कोई वी आई पी कम्म ऐ ई ओह् शैल

हां ते जेह्ड़ा डोगरा सिंगर पाह्गे ना ओह् बी शैल पाई लैएओ खरी ते मेरी बेसती नी ना होई जा उत्थैं खरी खरी ठीक ऐ जनाब शुक्रिया ओके